हीटर का जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है कि वह सब से बाहो हीटर तो पहले और बहुत ज़्यादा लाइन लाइन लेता है जिस से हमें बहोत ही बहुत ही ज़्यादा पैसा भरना पड़ता है बिल उसका बिल बहुत ही ज़्यादा आता है और अगर हीटर को अच्छे से उपयोग ना किया जाए ध्यानपूर्वक ना किया जाए तो उस में लाइन मारने का चांस बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा होता है और अगर सस्ता ले अगर सस्ता हीटर का उपयोग किया जाए तो उस में उतना अच्छी व्यवस्था नहीं दी रेहती है जिस से कि खाना अच्छे से पक जाए अगर महंगा वो हीटर लिया जाए तभी खाना अच्छे से पक सकता है ये जो है निगेटिव एक्सपीरियंस है हीटर के